हांवेंन फ्लिपकाटाचेर सोलापुरी चादर बेडशीट ऑडर केल्ली म्हाका ती बरी येयली खूब वर्सां जाली हांव तीच वापरतां आनी तेजें सुतां वचूंक ना ते बबल्गींस येवना कलर फेड जावंक ना अजून सुद्दां बरी आसा ती आनी म्हाजी पळोवन म्हाज्या भयणीन सुद्दां ऑर्डर केल्या आनी ताज्या कडल्यान सुद्दां रिविव्स बरे मेळ्ळ्या म्हणल्या कलर बी कांयच वचूंक ना आनी ताका बी ती खूब आवडल्या